गामि गामियारियाव सोरखारा गामियारिनि स्कुलखौ सोरखारा गोबां हेफाजाब होदों बेबायदिनो गामियारिआव स्कुलखौ मोजां मोजां बानायना होदों लामा लामा बानायना होदों थांलाय फैनायनि थाखाय लामा मोजां बानायना होदों स्कुल मोजां बानायना होदों आरो गामियारिनि गथ'फोरनि थाखाय फोरोंनायाव जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय द्रेस गासिखौबो सोरखारा हरदों आरो आरो फोरोंगिरिफोरखौबो मोजां मोजां हरदों आरो जानाय थानाय गासिखौबो सोरखारानो हरजोबदों मोजां मोजां स्कुल बानायनानै हरदों मोजां मोजां फोरोंगिरि मोजां मोजां जानाय गाननाय जोमनाय बायदि बायदि रोखोम हरदों सोरखारा आरो सोरखारा लामा मोजां बानायना होदों स्कुल मोजां बानायना होदों जानाय लोंनाय गासिखौबो सोरखारा नायजोबदों गामियारिनि स्कुलखौ गामियारियाव स्कुलखौ मोजां मोजां बिराद हानथिनो थाखाय लामा मोजां बानायना होदों सोरखारा स्कुल मोजां बानायना होदों आरो बायदि बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय स्कुल द्रेस गासिखौबो खाथा फावथेन सोरखारा हरदों गामियारिफोरनो स्कुलावनो ओंखाम आरि बायदिसिना जाहोदों सोरखारा आरो मोजां मोजां स्कुलबो बानायना होदों बायदिसिना हेफाजाब होदों सोरखारा गामियारिफोरनो गामियारिनि स्कुल हाबग्राफोरनो गामियारि ओनसोलाव स्कुलखौ मोजां रोखोमै बानायनानै होदों मोजां मोजां खालामनानै होदों आरो गामियारि ओनसोलनि खायसे बिमा बिफाफ्रा मानि थाखाय फरायसलियाव गथ'फोरखौ थिनहरा खायसेनि बिमा बिफाफ्रा बेबायदिनो गावनि गथ'नि फारसे जेबो साननाय थाया आरो गावनि गथ'नि इयुनखौ जेबो साना गावनि गथ'खौ इयुनाव मा जागोन मा खालामगोन बेफोरनि फारसे जेबो साना जेबो साननाय थाया गावनि गथ'खौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोरखौ जेबो साना आरो गावनि गथ'नि फारसे जेब्बो साना आरो खायसेनि बिमा बिफाफ्रा गोबां रां रुफानि गोनांथिनि थाखायबो गोबां जाहामेलानि थाखायबो गावनि गथ'खौ फोरोंनो सानबाबो फोरोंनो हाया स्कुलफ्राव एबा फरायसालिफ्राव थिनहरनो सानबाबो थिनहरनो हाया गोबां रांनि प्रब्लेमनि थाखाय गावनि गथ'खौ गावनि गथ'खौ फोरोंनो सानसेआवबो गोबां रां रुफा गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनायनि प्रब्लेमनि थाखाय खायसे बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ फरायसालियाव थिनहरनो हाया जायो आरो खायसेआ गावनि गथ'निफारसे जेबो साननाय थाया मा जायो मा मायो बेफोरनि फारसे जेबो साना फरायबा फराय फरायसालियाव थिनहरा फरायनो थिना जेबो थिना गथ'नि फारसे जेबो साना खायसेआ बेबायदिनो फोरोंनो सानसेयावबो फरायसालियाव थिनहरनो सानसेयावबो माखासे रां रुफानि प्रब्लेमनि थाखाय गावनि गथ'खौ थिनहरनो हाया आरो गावनि गथ'खौ जेबो फोरोंनो हाया फरायसालियाव थिनहरनो हाया नांगौखिनिखौ होनो हाया बेनि थाखायनो खायसेनि गथ'फ्रा फरायसालियाव थांनो हाया गामियारि ओनसोलाव बेबायदि जाहामेलानि थाखायनो गावगावनि गथ'खौ फरायसालियाव थिनहरनो हायाखै सिगां जुगनि बिमा बिफाफ्रा